बरोवपाचे खूब सोंपे पूण सोपे बरोवपाचे खूब कठीण म्हाका दिसता बरोवपाक बरोवपा खातीर जेन्ना तू बसता आनी तू चित्ता आनी ते चितप पेपरार येवप म्हटल्यार खूब कठीण किद्या केन्ना केन्ना सगळे शब्द आसना आपल्याक तूं किदे चित्ता ते पेपरार बरोवपा खातीर तुका दूख जाता पूण आमी पेपरार बरोवप कशे ते आमी आमकां कळना आनी खूब वर्सान वर्स बरोवपाक जाय कळपा खातीर की कशे बरोवप सोंप्या उतरांनी म्हणप म्हटल्यार मनशा कडेन शब्द आसपाक जाय बरोवपा खातीर आनी केन्ना केन्ना जे आमकां दिसतां ते सांगपा खातीर जगान केन्ना शब्द आसना जाल्यार कोण तुजो इश्ट मेलो समज तुका किदे दिसता ते शब्द तुका खंय मेळचेना खंय बरोवपा खातीर जाल्यार बरोवपाचे खूब सोंपे पूण सोंपे बरोवपाचे खूब कठीण